हेलो भैया मैं मयूरी सूर्यवंशी बात कर रही हूँ आमला रोड पंखा से मैंने आपकी केबी बुक की थी मुझे पंखा स्टेशन से आमला जाना है मुझे ग्यारह बजे आमला पहुँचना है आप कब तक आओगे मैं बहुत समय से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ आप कहाँ पर हो मेरे पास कब तक पहुँचोगे कृपा करके बता दीजिए मैं परेशान हो रही हूँ मुझे आमला जाने के लिए लेट हो रहा है मेरे ग्यारह बजे आमला पहुँचना बहुत ज़रूरी है नहीं तो मैं क मेरा काम नहीं हो पाएगा थोड़े जल्दी आइएगा क्योंकि आप अगर ग्यारह बजे के पहले आओगे तभी मेरा काम हो पाएगा नहीं तो मेरा आमला जाना बेकार हो जाएगा इसलिए आप जल्दी से जल्दी आने की कृपा कीजिए